राजस्थान सां भारत जे सभिनी खेत्रनि सां संबंध सुठा थी विया आहिनि भारत जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ बि राजस्थान खे विकसित भारत चयो आहे राजस्थान जा खेत्रनि में सड़क खेल रेल लाइट पाणी पेट्रोल क़ुदिरती गैस सभिनी खेत्रनि में प्रधानमंत्रीअ सुठो ख़र्च करे रहियो आहे ऐं राजस्थान जे विकास में सुठो सहयोगु करे रहिया आहिनि राजस्थान जे विधान सभा चुनाव जे दौरे ते प्रधानमंत्रीअ इहा

रोज़गारु ॾियणु ग़रीबी दूरि करण लाइट पाणी गैस वग़ैरह में बि खेत्रनि में बि भारत जो राजस्थान खे सुठो सहयोगु मिली रहियो आहे प्रधानमंत्री इहे बि चयो आहे त राजस्थान जो विकास ज़रूरी आहे उद्योग पर्यटन खां अलावा सभिनी माण्हुनि जो फ़ाइदो बि सभिनी माण्हुनि खे बि फ़ाइदो ॾिनो वेंदो राजस्थान गांव जी सड़क राजमार्ग एक्सप्रेस में बि भारत सरकारु ख़र्च करे रही आहे राजस्थान जे चौड़े मार्ग था गुजरात महाराष्ट्र पंजाब सड़कूं जुड़ी रहियूं आहिनि इहा योजना दिल्ली हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र सां गॾु बहितर कनैक्टिविटी थी सघंदी बांदीकुई आगरा फोर्ट रेल लाइन बि जुड़ी रही आहे जेका महंदीपुर बालाजी ऐं आगरा जो जुड़ाव थी सघंदो प्रधानमंत्रीअ बि चयो आहे त विकसित राजस्थान ऐं विकसित भारत जो विज़न पहिली बार मत दाता ठाहिया जवाननि लाइ आहे भारत सरकार जो राजस्थान सरकार सां गॾु जुड़ाव संबंध ॾाढा सुठा थी रहिया आहिनि परिवहन में पढ़ाईअ में सामाजिक संबंध राजनीतिअ सां संबंध सभु सुठा जुड़ी रहिया आहिनि ऐं अॻियां बि असांखे भारत सरकार जो फ़ाइदो मिलंदो रहंदो जीअं असांजो राजस्थान अॻियां वधी सघे